हम अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार स्नैक्स खाते हैं जैसे कि गर्मियों के मौसम में आम के सीज़न होती है आम में हमारे बच्चे लोग गर्मियों में छुट्टियाँ मनाने के लिए शहरों से गाँव के तरफ आते है वो आनंद अमरुद का आम का लीची का इन सब का मनोरन स्नैक्स में लेते है फ्रूट्स में इसके अलावा भोजन में जो लेते है वो सुबह के टाइम नाश्ता चाय बिस्किट आदि खाते है फिर दोपहर में लंच वगैरह करते हैं लंच में इसके अलावा जो खेतों में जाते है खेतों में आपका जामुन का गर्मियों के मौसम में जामुन जलेबी इस टाइप के फलों का मनोरंजन करते है देल आपका सर्दियों के अंदर सर्दियों के अंदर क्या करते है बच्चे जो भी दादा दादी से मिलने के लिए आते हैं वो आपका क्या कहते है सर्दियों का फ्रूट जो है वो लेते है बारिश में बारिश का बारिश में जो फिर नॉन वेजिटेबल्स है जैसे कि जैसे कि आपका क्या कहते है फिश इस टाइम फिश मछलियों को मछलियाँ का सेवन ज़्यादा करने ज़्यादा करते है और मछली मछलियाँ के अलावा बहुत से नॉन वेजिटेबल्स नॉन नॉन वेज आइटम्स है जो बारिश के टाइम में ज़्यादा होते हैं जो गर्मियों में मौसम होता है गर्मियों के मौसम में कहना अमरुद लीची फ्रूट्स में आपका क्या कहते है जामुन